गा गाम मे तऽ बिजलीके सुविधा उपलब्ध नहि छै आदमी जेना खेती बाड़ी करै छै ओहि लेल आदमीके बिजली रहना चाही बिजली ओते गाम घरमे नहि रहल मोटर नहि रहतै खेती बाड़ी केना हेतै केना कऽ लोक कि करतै एहि लए एते महँगाइ बढ़ल जाइ छै हऽ पानी तऽ आदमीके बिजली रहतै तबे ने पानि एतै तऽ ल लाइन ओते गाम घरमे रहबे नहि करै छै लोक केना की करतै आ आरो कोटामे जेना समान मिलै छै सभके मिलबे करै छै फ्रीमे राशन सभ कोइ लए छै अपना राशन तऽ ओहिसँ आदमी कऽ जिन्दगी थोरे ने बितै छै सरकारी चीज तऽ सरकारिए एहन होइत छै आ खेती नहि हेतै तऽ आदमी खेतै की सभ चीज महँगाइ बढ़ल जाइ छै दिनो दिन पानि नहि पड़ै छै जे पानि पड़ै छै किसान खुश होइ छै जे आब पानि पड़लै कते लोक कीनल पानि पटेतै पानी पटाए पटाए कते खेती बाड़ी करतै खेती होइत छै सभ किछु सुविधा रहै छै जेना आब गहुँमके उपजा नहि होइ छै तऽ लोक आटा एते महङ्गा छै आदमी एते आटा महग कीनके खाइ छै आ आब दिनो दिन महँगाइ चढ़ल बढ़ल जाइ छै सभकिछुके महँगाइ दि दिन दुगुना राति चौगुना भेल जाइ छै लोक की करतै ग गामके आदमी कऽ ओते ई नहि